دیکھیں جو ہمارا سیکنڈ پروڈکٹ آیا تھا جو کتاب تھی ناول بک وہ ٹھیک تھا لیکن اتنا بھی اچھا نہیں تھا اور مطلب میں کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بکواس تھا اس کا رائٹر جو تھا میرا خیال ہے وہ نشہ پھونک کے اس نے وہ کتاب لکھی ہے اور اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو پڑھنے لائق ہو یا بس واہیات کی الٹی سیدھی باتیں اور صرف کچھ ادھر ادھر کی چرائی ہوئی کویتائیں اس میں جو دی ہیں اس نے پوئمس تو بالکل ہی بکواس تھا